आमच्या गोंयांत जायते होलसेल आनी रिटेल मार्केट आसात आनी आमचे घरका घराकडेन बगलेरूच आसा होलसेल मार्केट फीश मार्केट आसा वेरी बीग फीश मार्केट आनी जायते लोक आमचे गोंयान नुस्तें विकता हिंगा नुस्तेंकारां आसात सो आमी नुस्तें घेता आसतना प्रायसीस मातशे दुसरे दुसरे आसतात कोण कोण म्हारोग विकता कोण कोण बेगीन घरा वचपाक जाय म्हण लेस प्रायस घालून विकता जायते जायते लोक बरे नुस्तें हाडून घेता आनी ताजे कडेन सायडीन आमचे ग्रॉसरी मार्केट पुसून आसा ग्रोसरी जायते वेजिटेबल भाजी भाजी विकता ते डेली प्रायस दुसरो आसता भाजयेचो ग्रोसरीचो आनी आतां जी एस टी लागता ग्रोसरींक आमचे लोकल भाजी आसता येता लोकल भाजी मागीर भाजी बेलगांव सण येता डिफरंट प्रायस आसता लोकल भाजेक कित्याक आमचे गोंयकार लोक जायते शेतकाम करून ती भाजी विंगू येता सो तांकांय कितें मेळपाक जाय म्हण मातशें प्रायस मातशें वाडलो आसता आनी ह्या दिसांनी कांदो मातशें भायर सो येता भायर सो येता तो सारकोत म्हारग जाला सेव्हंटी रुपीज किलो जालो आसा सो एक्चली कांदो आमी सोद्दां उजार करता सगलो लोक उजार करता पूण कितें वांटा तो आमकां कांय कळना क्वॉलिटी बरी आसता तितू वायट न्ही पूण वाडोत आसता रेट देंवना एक पाट वाडलो म्हणटा तो केन्नाच देंवोच ना वाडोत वाडोत आसा आनी ह्या दिसान दिवाली सिजनान चोड कोरू वाडटा सो डिपेंड जाता आमचे फेस्टिवल्स आहाय सो तें सोगले पळोवन प्रायसीस वाडटा चोड कोन्न प्रायस गणेशाक आनी दिवालीक वांटा कित्या ते गणेशाक माटवान बी बसयतात वेजिटेबल बी घालता फ्रुट्स घालता सो तेन्ना प्रायस मातशें चोड वांटा पूण मागी देंवताय जाल्यार चोड देंवना तितलें उत्ताय एशीं पूण तें मातशें कळना कितें जाता तें आनी मागीर आमचें ऑनलायन शॉपिंगय जायतें आसा ऑनलायन एमेझॉन आनी फ्लिपकार्ट तें सोगलें हिंगा जायते जाणां येता आम् डिलिव्हर कोत्ता आमच्या ऑर्डर आहा ऑर्डर घाले म्हूण आनी जायते ऑनलायन हांव चड करून ऑनलायन शॉपिंग आमचे ग्रॉसरीज चोड कोन्न करना पूण क्लोथ्स कपडे घालपाक तसले शूज आनी शूज म्हणटा आमचे सायज प्रमाणे आसता तें डायरेक्ट करता खंयचे सायज बी घेवपाचे तें पूण केन्ना केन्ना दुसरें सायज येतात सारकें येना तें रिटन करचें पडटा आनी रिटन करपाक आनी फोमेलिटी आसता तेंची क्लोसूय तशें जाता केन्ना केन्ना एक कलर मागता आमी आनी दुसरो कलर येता पूण सदोंच न्ही जायत्या पाटी बरें बरें येता आनी जे आमकां आमच्या लॉकल मार्केटां हिंगा मेळना तितलें आमी ऑनलायन शॉपिंग करता बरें बरें वस्तू मेळटा भायरसोन गोंयची न्ही भायरच्यो वस्तू बी हांगा ऑनलायन करूंक शकता आमी आनी आनीक चोयलां हांवें अबावट केन्ना इलेक्ट्रोनीक आयटम बी येयले जाल्यार आमचे इंगा ट्राबल म्हणटा तो आमकां वॉरंटी मेळपाक मातशे त्रास जाता कितें फाल्यां तें आयटमा कितें जालें जाल्यार तें आयटम आमकां परतून असोन रिपेर करपाक वॉरंटीया लागोन थ्रू एमेझॉन ऑनलायन केलो जाल्यार आमकां मातशें त्रास जाता बोगलेन ना खूंय रिपेर करपा तांचे सो आनी ते शॉपवाले बसून आमकां विचारता तें ऑनलायन केला तुमी सो ऑनलायन तुमी चोवात आमी कोन्ना ये सो तेजे मातशे ऑनलायन थोडे आयटम्स ऑनलायन करपा मातशें डिफिकल्ट सो चोड कोन्न् हिंगा गेल्यार तें बरें आनी नाजाल्यार ऑनलायन शॉपिंग बरें सोगलें जायते जो जे वस्तू हिंगा मेळना तें वस्तू आमी ऑनलायन करूं शकता जायते वरायटी आसता कालर जायते आसतात तुक जायते भाशेन जायते वस्तू मेळटा आनी ऑनलायनाचे जो जो वस्तू मेळटा तें केन्ना केन्ना आमच्या हिंगा मार्केटान मेळना आनी हिंगा मेळना तें जायते पाटी आमकां ऑनलायन मेळटा सो म्हाका चड आवड क्लोसाचे ऑनलायन शॉपिंग करपाक क्लोथ शूज आनी हँडबॅग्स हँडबॅग्स ऑल्सो हांगा तिंगा वोसोन सोदूंक नाका डायरेक्ट ऑनलायन केले जाल्यार घराक जावन शॉपिंग करता तूं नेक्स्ट डे येता घरा कडेन आनी तुका डिलीवरी रोकडी मेळटा सो नो हेसल आनी ताका लागून म्हाका शॉपिंग ऑनलायन करचें बरें लागता